हम जे बाइक चलबै छियै तऽ हम की कोइ भी अगर बाइक चलबै छै तऽ अ ओकरा हमेशा ध्यान रखैके चाही अपना ध्यान रखै छियै जइसे की पहिले तऽ हम अपना साइडमे गाड़ी चलबै छियै गाड़ी हम साइडमे चलबै छियै ओकरबाद गाड़ी चलै सँ पहिले हम हेलमेट पहैन लै छियै ग्लब्स लगा लै छियै गोरमे जुत्ता पहैन लै छियै ताकि अगर भूलचूक सँ अगर गिर भी जेबै ताकि नहि माथा शमे चोट लगतै गोरमे नहि चोट लगतै हाथमे नहि छिलेतै ईसब पर ध्यान दै छियै ताकि गिरबै तऽ ईसब हमरा नुकसान नहि होतै ओकरबाद गाड़ीके जितना भी का अथी रहै छै रसीद रहै छिकै कागजात रहै छै ओ हम साथमे चलै छी लऽ कऽ ताकि अगर हम कही जे भी चेक करै छथिन गाड़ी पुलिस साहब अगर देखबो करथिन तऽ हम हुनका अच्छा सँ देखा सकै छी कागजात गाड़ीके ताकि हम कानूनके जे भी नियम रहै छै हम ओ फॉलो कैरकऽ हम चला रहल छी जैसे की गाड़ीके कागजात भए गेलै ड्राइभिंग हमर जैसे की हम पहिले चलै रहलियै तऽ हमर ड्राविंग लाइसेंस होबाक चाही ओ हम अपना पास रखै छियै आ गाड़ीके कागजादमे जैसे भए गेलै पॉल्युसन कऽ आ आर सी बुक भए गेलै गाड़ीके ईंसोरेन्स भए गेलै ईसब कागजात साथमे लए कऽ चलै छियै ताकि कही भी कोइ दिक्कत नहि होइ आ आगे जेतना भी छै जादेसँ जादे ई भी हम बात ध्यान रखै छियै की हम जब ड्राइभिंग करै छियै एन एच पर चलबै छियै चाहे गावेँ घरमे चलबै छियै तऽ हम कोशिश करै छियै हम जादा एस्पीड गाड़ीके नहि चलैयै ताकि हमरा कोइ दिक्कत नहि होइ नहि गाँव समाजमे दिक्कत होइ अगर गाँवे घरमे चलबै छियै कखनि कोन गली से बच्चा रस्ता पर चैल एतै अगर गाड़ी तेज रहतै हम कन्ट्रोल नहि कैरि पेबै गाड़ीके तऽ एक्सीडेंट भए जैतै दुर्घटना भए जेतै तब दिक्कत होइ जेतै इएह खातिर हम जब भी गाड़ी चलबै छियै तऽ कम एस्पीडमे चलबै छियै तीस एस्पीडमे चलबै छियै जादासँ जादा हम चालीस जाइ छियै ओकरा सँ जादा हम नहि चलेबै चलबै छियै गाड़ी आ जेतना भी पहिले भी बोललियै गाड़ीके कागजात जितना भी रहै हम सब साथमे चलबै छियै लए कऽ साथ मे लए कऽ चलबै छियै हेलमेट पेन्ह लै छियै ग्लेबस पेन्ह लै छियै जुत्ता पेन्ह लै छियै ताकि हमरा कोइ दिक्कत नै होइ